हेलो म्हजे नांव बिंदिया आरोलकर हांवें तुमचे कडल्यान पेनस पेनसोनीकचो एक पावर बँक परचेस केल्लो म्हाका हे सांगतना खूब दुख्ख जाता बट तुमचो पावर बँक मात लेगीत म्हाका आवडूंक ना हेचे कारण अशे की त तो चार्ज जावपाक एक तर खुबूच टाइम घेता एक टुवेन्टी परसेंट जर बेट्री चार्ज जातली जाल्यार ताका म्हाका दोन वरां वयतली जाल्यार कितें फायदो आसा तशे जाल्यार नोर्मल चार्जर खूब बरो आसा ह्या पावर बँकाकून अशें म्हाका म्हणचे पडटले सो चार्जर इवन पावर बँक आमी कनेक्ट करता व्हिदीन पांच मिनटां भितर तो फुल्ली सामको तापता सो चार्जींगेची केपेसीटी वयता पावर लोसस जाता करणट्स भितरल्यान चार्जस कांयच स्टोर जावपाक चार्जस कन्वर्ट जावन फोनार पावपाक हे ताका खूब टाइम लागता सो चा चार्जीगेंक आमकां खूब त्रास जाता आनी जर कनेक्ट जरी केलो तो जाल्यार एक एकदा लायट सुद्दां ती ग्लो जायना सो देट आय गेट टू नो म्हाका कळटले फोन चार्जीगेंक कनेक्ट जाला सो हेतून तापपाचो प्रश्न आसा हातून तशेंच ह्या पाऊर बँकाची कनेक कनेक्शनाची केपेसीटी आनी पाऊर लोसिसूय खूब आसा सो म्हाका हो प्रोडक्ट मात्तूय आव आवडल्लो ना आसा सो हेची तुमी मात्शी केर घेवची आनी हेचे फिचर्स मात्शे इमप्रुवायज करचे धन्यवाद